हाँ नमस्ते जी तो कहिए हाँ मिल जाएगा जी मिल जाएगा ठीक है मिल जाएगा आपको लकड़ी हाँ भाई एकदम सूखी लकड़ी एकदम आप अपने हाथों से निकाल कर सूखी लकड़ी चेक करके लाइएगा तो दे देंगे हम आपको कोई कमी नहीं रहेगी लकड़ी में ठीक है ठीक है हम देंगे आपको ज़रूर शीशम की ही लकड़ी देंगे सूखी लकड़ी आप आइएगा हम आपको ले चलेंगे गोदाम में आप गोदाम में से निकाल लीजिएगा जो आपकी इच्छा करे जैसी लकड़ी मन करे वैसी लकड़ी निकाल लीजिएगा लाइएगा हम आपको वज़न कर के दे दे देंगे हमारे पास आम की लकड़ी है फिर उसके बाद महुए की लकड़ी है नीम है बबूल का लकड़ी है ठीक है ठीक है मिल जाएगा ज़रूर

यही लकड़ी इस समय चल रही है पै पच्चीस रुपया कुंटल आप चलिए बीस में दे दीज ले लीजिएगा और क्या ठीक है ठीक है मिल जाएगी यह यह सस्ता तो बताए हैं अब आपको कहाँ पच्चीस में दे रहे थे हम आपको बीसे में दे रहे हैं यह आप आ जाइए बंधवा बाजार में जो श्टेट बैंक है श्टेट बैंक के सामने एक आरा मशीन है श्टेट बैंक का सामने थोड़ा आगे आइएगा तो वहीं दाएँ हाथ से खरंजा लगा हुआ है वो अन्दर आएगी वहीं पर थोड़ा अन्दर आने के बाद देखिएगा तो वहीं पर आरा मशीन है हमेशा चलता रहता है

हाँ ठीक ठीक ठीक आइए ज़रूर आइए आइएगा हाँ हाँ ठीक है लकड़ी कोई कमी हाँ ठीक है कोई अगर आपको दिक्कत महसूस हो लकड़ी में तो लकड़ी ला कर हमारे सामने रख कर चली जाइए अपना पैसा ले कर ठीक है ठीक है शीशम की लकड़ी मिलेगी आपको

हाँ ठीक ठीक ठीक है भाई ठीक है चलिए ठीक नमस्ते